काणकोण जिल्ल्याचें हवामान तीस डिग्री सेलसियस आसा म्हळ्यारच तापमान गरमेचे आसा म्हज्या जिवनांत हांवेन हुंवाराचो दुख्खाळ अणभवलां दोन ऑक्टोबर दोन हजार णव गांधी जयंतीचो दीस आशिल्लो ताचे दोन दीस पयली सेगीत पावस पडटालो दोन ऑक्टोबर दोन हजार णवाच्या दिसांत पावसान सामकोच नेट धरिल्लो गांधी जयंती मनयली आनी आमी कॉलिजींतल्यान घरां वचपाक भायर सरली आमी घरां पावली पण आमी घरा पावली की आयकूपाक आयलें की पैंगीण हांगा उदक भरलां उदक भरून येरादारी बंद लोकांची घरां बुडली घरांत आशिल्ले नाशिल्ले व्हांवन गेले म्हाका याद जाता त्या हुंवाराक कांय जाणाचो जीव सुद्दां गेल्लो म्हाज्या जिवनांत हांवे हवामानात बदल पळयलां तो म्हळ्यार आयचेच उदाहरण खरें म्हळ्यार आता थंड जावपाचे पूण गरमी जाता